सिंधी था लॻो तव्हां सिंधी आयो हा सतनाम साखी हा मां बि सिंधी हा ॿियो ॿुधायो किथे था वञो मां मुंबई में मुंबई खां सूरत अपडाउन कंदी आहियां

मां आयां सूरत जी मां मुंबई जे न बोरीवली कार्यालय में अकाउटंट आहियां

हा जॉब कंदी आहियां त उन जे करे मां अपडाउन कंदी आहियां मुंहिंजा मम्मी पपा हिते आहिनि त मूंखे उन्हनि सां रहिणो हूंदो आहे त इन जे करे मां उते शिफ़्ट न थी थियां हा अच्छा त हाणे तव्हां किथां खां था अचो तव्हां किथां खां था अचो हाणे अहमदाबाद अच्छा सुठो आहे हा ॿियो छा चयव छा कंदव तव्हां छा कंदाव एल एल बी कंदाव अच्छा कहिड़ो कहिड़ो साल अथव ॿियों साल अथव सुठो आहे सुठो आहे

हा मुंहिंजा मम्मी पपा मुंहिंजे अलावा ॿ भेनर हिकु भाउ हा वॾी भेण जी शादी थी वेई हाल ई में शादी थी उथसि हा हा थैंक्यू हा लंडन वेई आहे मुंहिंजी भेण हा हा हा न उहे आणंद जा आहिनि हा पर उते उन्हनि पढ़ाई कई अथऊं डेटा एनालिटिक्स कयो अथऊं उते मास्टर्स त उननि जी इंटनशिप चालू तन त हाली उते ई रहंदा हिकु साल हा त पोइ उते पोइ वीचार ई न हुओ के इते शिफ़्ट थियणो आहे सूरत में की न छा करिणो आहे हा ॿियो तव्हां ॿुधायो तव्हां जी फैमिलीअ में केरु केरु आहे बसि टे ॼणा सुठो आहे हलो हा ॿियो तव्हां जो पप्पा छा कंदा आहिनि किथे अथनि दुकान अरे मां बि रामनगर जी आहियां तव्हां बि रामनगर जा ई आयो सुठो आहे एॾो पासे में ई रहूं था अॼु मिलया हा झूलेलाल मंदिर जे पासे में पहिरियों अपार्टमेंट आहे न त उते ई रहंदी आहियां मां तव्हां किथे रहंदा आहियो अड़े सुठो आहे ॿियो छा नालो अथनि तव्हां जी पपा जी दुकान जो छा छा रखंदा अहिनि हुन में अच्छा अच्छा सुठो आहे मुंहिंजा पपा बि मार्केट में आहिनि दुकान अथनि पंहिंजो टेक्स टाइल मार्केट में आहिनि मिलेनियम मार्केट में हा मुंहिंजो भाउ त अञा नंढो आहे सिक्स्थ में पढ़दो आहे हा हा मुंहिंजी नंढी भेण बीकॉम कंदी आहे हा ॿियो तव्हां जी मम्मी छा कंदा आहिनि हा हा ॿियो कुझु खाईंदव बसि हाणे स्टॉप आयो आहे त मां कुझु वठण लाइ लवां थी ॿुधायो छा खाईंदव अच्छा हलो त मां वठी करे अचांव थी